تلنگانہ میں کھیلوں سیلکشن کو لے کر بہت سی پریشانیاں درپیش آ رہی ہیں جن میں سے ایک سلیکشن کمیٹی ہے جو کہ کھلاڑیوں کو پورا سلیکٹ کرتے وقت پیسے کی ڈیمانڈ کی وجہ اور غیر ڈسیشن کا مداخلت کرنا فنڈنگ کی کمی اور اچھے قابل اور تجربہ کار کوچیز کا سلیکشن نہ ہونا اور میڈیکل سہولت کے عدم دس یا بیس کی کمی اور غیرضروری خراب کھلاڑیوں کا سلیکشن ہے